میرا پسندیدہ کھیل بیڈمنٹن ہیں ویسے تو مجھے ہر طرح کے کھیل کھیلنے پسند ہیں لیکن میں زیادہ تر بیڈمنٹن کھیلتی ہوں کیوں کہ بیڈمنٹن کھیلنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے بیڈمنٹن کھیل مجھے شروع سے نہیں آتا تھا لیکن جب میں دوسروں کو کھیلتے ہوئے دیکھتی تھی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا میں دوسروں کو دیکھ دیکھ کر ہی بیڈمنٹن کھیلنا سیکھ گئی ہوں اب میں بہت اچھا بیڈمنٹن کھیلتی ہوں بیڈمنٹن کھیلنا میری بہت اچھی عادت ہے میں اپنی دوستوں کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلتی ہوں وہ مجھے بیڈمنٹن کھیلتے ہوئے دیکھتی ہیں تو انہیں بھی بہت پسند آتا ہے وہ بھی مجھ سے بیڈمنٹن سیکھنا چاہتی ہیں بیڈمنٹن کھیلنا میری بہت اچھی عادت ہے اور بیڈمنٹن کو میں اس لیے اور پسند کرتی ہوں کیوں کہ بیڈمنٹن کھیلنے سے ہماری صحت بھی اچھی رہتی ہے اور بیڈمنٹن کھیلتے ہوئے جب ہم اچھلتے ہیں تو وہ ہماری باڈی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ہمارے ہاتھ بیڈمنٹن کھیلنے سے بہت اچھے رہتے ہیں